वजन बढ़यके बढ़ैत यए हमरा गाँवमे तऽ हँ घरेलू उपाय इएह छै कि हमसभ ओकरा कहैत छी कि सुबह शाम सुबह शाम अहाँ टहलू टहलू अपन छतपर छतपर टहलू चाहे दूरापर चलू टहलू चाहे बारीमे टहलू टहलू सुबह शाम आ थोड़ा बहुत दौड़ भी लू घरेके अगल बगलमे घरेलू उपाय हमरसभके मेन टहलनाइ दौड़नाइ आ काम करनाइ ज्यादा काम करू थोड़ा वजन सुत सुतके मत रहू जाहिसँ वजन थोड़ा घट जाय अहाँके यही करबै हम